हमर भारतक मूल इतिहास अछि भरत वंश राजा रामचन्द्रके वन्शसँ हुनके वन्शमे कयक बेर भरत नामके राजा जन्म लेलखिन हँ आओर हुनके भरतेके नामसँ ई देशके भारत कहल गेलय हँ ओना भारत तऽ बड़कीटा कऽ छलह भारतमे जे छै भूटान चीन बर्मा बांग्लादेश पाकिस्तानसभ अबय छलह ओना अखन तऽ फुटि गेल अछि आ इएह हमर भारतक इतिहास छी आ भारतक इतिहास जब भारत स्वतंत्र भेलयए उन्नैस सए सैंतालिस ईस्वीमे तखन जे छै से डॉक्टर सुभाष चन्द्र नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ही मूल रूपसँ जे छै से स्वतंत्र करयमे भागीदारी रहलखिन हँ हुनका हमसभ जे छै से तहे दिलसँ नमन करैत छियनि आ पंडित जवाहर लाल नेहरू जे छथिन जे कि अपन सारा स्टेटके सारा पूँजीके नीलाम कऽ देलखिन देशके स्वतंत्र करयके लेल एहिके लेल जे छै से हुनको हमसभ आभार व्यक्त करैत छियनि दिलसँ जे छै अर्पण मनके अर्पण करैत छियनि